हमेसे अभिये अभिये जे स्विगीपर जे छै ने एक खानाके ऑर्डर देनो रहियै हँ खाना तऽ अयलै लेकिन थोड़ा सा लेटसँ एलै चलो लेटसँ एलै कोई बात नहि छै आबि गेलै लेकिन खाना भी ओतना सही नहि रहै रोटी तऽ ठण्डा तऽ रहबे करलो रहै लेकिन सब्जीमे थोड़ा वास आबै रहै तऽ जकरा कारण हम खाना कैन्सिल करो देलियै खैर खाना कैन्सिल कर देलियै तऽ हम फेर स्विगीवला के कॉल करलियै कि हँ हम जे छै अहाँकेँ खानाके ऑर्डर कैन्सिल करी देलो छियै हमरा अच्छा नहि छै खाना तऽ बस हमरा पैसा किसी तरह वापस होइके चाही बस इतना ही